तेपनि बर्थ'मान जोंनावहाय तेपनि दैनि जेबो प्रब्लेम गैया जेनेबा आरो जोंहा दैया जेनेबा दैनि जोंहा जेबो माबा अभाब गैया जोंहा दा बर्थमान आरो तेपनि दैया सोलायनायबो नङा आरो बर्थमान दा जोंहा दैनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेखिनियानो तेपनि दैखौबो जोंहा मोनाखै आरो जेनेबा प्रथमनो